हल्लो सर मूंखे आहे न कमप्लेन लिखिणी आहे लिखाइणी आहे मूंखे आहे मां बिल्डींग में रहां थी मूंखे आहे न बिल्डींग वारा माण्हू जामु हैरान था कनि ऐं मुंहिंजी कार खे आहे न मुंहिंजी गाॾीअ खे आहे न उहे जामु टोड़े विया आहिनि असां राति जो त न हुआसीं घर में ॿाहिरि वियासीं आयासीं त ॾिठोसीं सॼी गाॾी पेंचर अलॻि करे विया आहिनि तंहिं खां गाॾीअ जा कांच टोड़े छॾिया अथऊं गाॾीअ खे ॾाढो हो क ॾाढी गाॾो गाॾीअ खे ॾाढो नुक़सानु करे छॾियो अथऊं असांजी कार खे ॾाढो नुक़सानु थी वियो आहे सर असांखे कमलेन लिखाइणी आहे त असांखे छा करिणो करणु खपे न असां ॿाहिरि वियल हुआसीं इनकरे असांजे घरु केरु कोन हो असां शादीअ ते वियल हुआसीं न गांइ जहिड़ो लॻे कान थो असांखे गांइ न करे वई आहे सईं सिधी कंहिं असां सां दुश्मनी पाड़े वारनि मोल वरिती आहे ऐं असांजे घरु असांजी कार खे ॾाढो नुक़सानु करे विया आहिनि ऐं असांखे जो कार में कल हो कयलु वीमो बि कयलु न हो त असांखे सभु पंहिंजे ग ग पाण खीसे मां कढी करे नुक़सानु सहणो पवंदो पाण खे हाणे छा करिणो खपे न न सर नंढी ॻाल्हि कान्हे नंढी ॻाल्हि नाहे न न न ॿारनि न कयो आहे सओं सिधो कंहिं असां सां कमु असां तॾहिं कमप्लेन करण लाइ हिते आया आहियूं ॿारनि असां सां न कयो आहे असां सां कंहिं माण्हूअ ई दुश्मनी मोल खईं आहे पाड़े जे झॻिड़नि जे करे असांजे कार खे नुक़सानु पहुचायो अथऊं असांजी कार खे ॾाढो डैमेज करे विया आहिनि न असांजो थोरो कंहिं सां हो ॿार पाण में लड़ लड़नि जड़नि था इनकरे ॿारनि जो हिकु ॿिए सां थोरो हो त उहा दुश्मनी हाणे असांजे घर में तालो हो त असांजी दुश्मनीअ जो फ़ाइदो वरितो हुननि न हेॾो नुक़सानु थी वेंदो सर त असां कमप्लेन त कंदासीं न ज़रूरु हेॾो नुक़सानु थी वेंदो त न सर इहा नंढी ॻाल्हि कान आहे का असांखे ॾाढो नुक़सानु भरिणो पवंदो अॼु कार जो नुक़सानु थियो आहे न त सुभाणे ॿियो कोई ॿार ॿार हिकु ॿिए सां लड़ी करे कुझु वधीक हिकु ॿिए खे उन्हनि जा ॿार वॾा आहिनि सुभाणे असांजे नंढे ॿारनि खे कुझु करे विझ ह मारा कुटी थी वञे असांखे इस्पतालुनि में न भॻवानु करे रुलिणो पए न मूंसां हाणे थोरी अनभन वधीक थी वेई आहे बाक़ी ॿा ॿाहिरि त मूंखे कुझु ख़बरु नाहे की छा कंदा आहिनि उन्हनि सां उहे हाणे पाड़े में नवां रहणु आया आहिनि न हिली झुली त असां जामु कॉम्प्रोमाईस कयोसीं असांजो ॿियनि सां बि सुठो रिश्तो आहे तव्हां भले तव्हां उन्हनि खां पुछी सघो पुछी सघो था असां कहिड़ा माण्हू आहियूं न भले तव्हां असां असां असां सां अची करे तव्हां पाड़ेवारनि खां असांजी बि इंक्वाएरी कराए था सघो ऐं साम्हूं जिनि असांजी कार खे नुक़सानु पहुचायो हूंदो तव्हां उन्हनि लाइ बि पुछा कराए था सघो हा त भले तव्हां उन्हनि खां पुछा करायो हा हा हा हा पाड़े पाड़ेवारा चवनि था ॾिसी करे ॿुधाइबो कोन्हे उनजो नालो पर पाड़ेवारा चवनि था हि फलाणे माण्हूअ ई तव्हांजी कार खे नुक़सानु पहुचायो आहे गाॾीअ खे हा हा असां सालनि खां रहूं था इन ई बिलडिंग में ऐं साम्हूं वारी नवां रहणु आया आहिनि त असांजे लाइ पाड़ेवारनि खां पु इंक्वाएरी कराए था सघो असांजी हा हा ठीकु आहे तव्हांजी महिरबानी कराईंदा असांजी त तव्हांजी जामु महिरबानी हा ठीकु आहे ठीकु आहे धन्यवाद